ہماری مادری زبان اردو ہے یہ بڑی پیاری زبان ہے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے نینٹین فورٹی سیون عیسوی کے بعد ہندوستان میں فرقہ پرستوں نے اس کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا رکھا ہے اور زبان کو تباہ برباد کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کر رہے ہے مسلمانوں کے لیے اس زبان کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دین اسلام کا اہم سرمایہ آج اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے اگر ہمارا بچہ اردو نہیں جانتا تو سمجھ لیجیے اس کا دین و مذہب تباہ برباد ہو گیا اس کی عاقبت خراب ہو گئی اور اس کی تمام تر ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زبان چھوڑ کر دوسری زبانوں کو پڑھایا سکھایا ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری زبانیں سیکھی نہ جائے اور نہ تو اسلام نے اس پر کوئی پہرا بٹھایا ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہے کہ پہلے لڑکے لڑکیوں کو عربی اردو سکھاؤ پڑھاؤ تاکہ وہ مذہب کے معاملے میں پختہ ہو جائے اور اس کے بعد دوسری زبانیں سکھائی اور پڑھائی جائے بچہ ایک نرم و نازک شاخ کے مانند سکھائی ہوتا ہے اسے اپ آپ جس طرح چاہے موڑے دے بچپن میں جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ مرتے دم تک بھی نہیں نکلتی چاہے اس کو کیسے ہی خطرناک لوگوں سے کیا جائے اس لیے اسلام کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ لڑکوں کو پہلے مذہبی ماحول میں پروان چڑھاؤ اسلامی رنگ میں رنگ دو تاکہ دوسرا کوئی رنگ اس میں چڑھنے نہ پائے ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان کی جو درگت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے اور رونا ہم کو اس بات پر آتا ہے کہ خود مسلمان ہی اپنے بچوں کی گردن پر چھری چلا رہے ہے بہت سے مقامات پر میں نے خود دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں اردو عربی تعلیم کی بجائے دوسری زبانیں سیکھ رہے ہیں اور اردو عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے پوچھنے پر بتایا کہ اردو ہمارے اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی ہم ایسے لڑکوں کے والدین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم کو دین و مذہب سے زیادہ دوسری زبانیں پیاری ہے خدا سے ڈرو قیامت کے دن سے خوف کھاؤ آہ تم نے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسی تعلیم دلائی جس سے وہ دو لین وہ اس ٹیلنٹ کو تو جان سکتے ہے لیکن حضرت امام حسن و حسین کو نہیں جان سکتے وہ چرچل اور ماس کو تو پڑھ سکتے ہے غیرمسلموں کے رہبروں کی زندگی پڑھ سکتے ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی نہیں پڑھ سکتے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے اے میرے خدا مسلم قوم کو سمجھ عطاء فرما آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین